اتّر پردیش میں تعلیمی شعبے میں بہت سے رجحانات اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں اسی جس اسی طرح سے وہاں پر جو پہلے طبی تعلیمات ڈاکٹری کے پڑھائی ڈاکٹری کی پڑھائی انگریزی میں ہوتی تھی اب حکومت نے ان کو ہندی زبان میں بھی پڑھائی کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی طریقے سے لوگ پڑھائی لکھائی میں تبدیل آ رہے ہیں اور بہت سارے چیزوں کو جو جو یہاں ہندو لوگوں کے لیے ہندوستانی لوگوں کے لیے انگریزی یا دوسری زبانوں میں ہونے کی وجہ سے مشکل پر رہی تھی اب حکومت ان ساری چیزوں کو ہندی زبان میں کر رہی ہے تاکہ لوگ اس میدان میں تعلیمی میدان میں آگے بڑھ کے علم حاصل کریں